मैं सिटी में रहती हूँ और हमारे यहाँ पे बिजली हमेशा आती रहती है और जब कभी मौसम की वजह से जब बिजली चली जाती है तो वो एक डेढ़ घंटे में बिजली वापस आ जाती है पहले मैं गांव में रहती थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली की दिक्कत रहती थी वहाँ पे एक डेढ़ घंटे बिजली आती थी वो भी कभी कभी आती कभी कभी नहीं आती तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती बिजली की